ओनातऽ सुपौल बिहारके सभसँ पिछड़ल जिला मानल जाइत रहै एखनो छै चूँकि एकरा एहि जिला कऽ आधासँ बेसी हिस्साके कोसी बहुत बुरी तरहसँ प्रभावित केने छै लेकिन पछिला दस बीस सालमे सुपौलमे बढ़िआँ रोडक जाल बिछैल गेलैए तऽ बढ़िआँ रोड छै आओर ओ ओ रोड हमरा हाइवे तक पहुँचा दैत छै फटाकसँ आओर हाइवेसँ हम दरभङ्गा चलि जाइत छियै तऽ सहरसा चलि गेलौं तऽ सहरसामे ट्रेन छै दरभङ्गामे ट्रेन छै दरभङ्गामे एयरपोर्ट छै तऽ सुलभ तऽ भऽ गेलै कतौ गेनाइ पटना गेनाइ बहुत सुलभ भऽ गेलै आओर रहलै गप ग्रा ग्रामीण जीवनमे ग्रामीण जीवनमे कि परिवहनके साधन छै तऽ हालके समयमे टोटो होयै ई रिक्सा ई ई बैटरीवला रिक्शा ओ बढ़िआँ रोडके उपस्थितिमे बाढ़ि आबि गेल छै ई रिक्शाके बहुत सस्ता सुभिस्तामे लोग एहि रिक्शाके प्रयोग कऽ रहल छै बड़ा जबरदस्त प्रयोग छै हँ केवल ई छै जे ई रिक्शा ने बहुत बेसी सङ्ख्यामे भऽ गेलैहँ धीरे धीरे एकटा ई अराजक स्थिति सेहो बनि रहल छै किएकि ओ प्रशिक्षित ड्राइवर तऽ होइत नहि छै जकरे पाइ भेलै सएह ई रिक्शा किन लेलकै चलबै लागलै हँ तऽ ई ई कनि समस्या छै लेकिन परिवहन कऽ कोनो समस्या एतय नहि भेटत अहाँके